भारत में नौकरीअ जो बाज़ार हाणे त तमामु सुठो थी रहियो आहे पेन्डमिक में तमामु घणो डाउन थी वियो हुयो ऐं हाणे भारत में अगरि बेरोज़गारी ॾिसूं त अराउंड सेवन सेवन पर्संटेज़ बेरोज़गारी आहे लेकिन असांजे सामने जेकी चुनौतियूं आहिनि उहे आहिनि के एग्रीकल्चर सेक्टर हाणे तमामु घणो गुम थी चुको आहे छाकाणि त असांजो जेको यंगर जनरेशन आहे जेको जवान तबिको आहे उहो लॻिभॻि शिफ़्ट थी चुको आहे एग्रीकल्चर सेक्टर खां नौकरीअ जे सेक्टर में ऐं जवान तबिको लॻिभॻि पढ़ियल लिखियल आहे इनकरे इहो जवान तबिको नौकरीअ जे तलाश में घणो घुमंदो आहे ऐं नौकरीअ ते ई घणो डिपेंड कंदो आहे इनकरे एग्रीकल्चर सेक्टर थोरो चुनौती भरियो आहे जंहिं में घणा माण्हू वञणु कोन चाहींदा आहिनि ऐं इनखां अलावा असां वटि तमामु घणा अक्सर मौजूदु आहिनि आई टी सां रिलेटेड इंडस्ट्रियूं तमामु वधी वियूं आहिनि फ़ॉरेन बेस्ड प्रॉसेस वधियल आहे एफ डी आई जे करे असां वटि मल्टीनेशनल कम्पनिस में तमामु घणियूं जॉब्स अवेलिबल आहिनि यंग तबिके लाइ इनखां अलावा एज्युकेशन सुठी थियण जे करे असांजो जेको जवान तबिको आहे उहो हुनजो पैर हाणे इंडिया खां ॿाहिरि घणो आहे असांजा जेके पढ़ियल लिखियल जवान तबिको तबिको आहिनि उहे सुठी सेलेरीअ जे करे ॿाहिरि वञणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि छो त इहा बि हिकु चुनौती आहे के सुठी एज्युकेशन वठण खां पोइ असां वटि सेलेरीस तमामु घटि मिली रहियूं आहिनि इनकरे पैसे वधीक पैसे जे तलाश में उहे पंहिंजी सर्विस ॿाहिरि देशनि में वञी ॾियनि था इहा हिकु असांजे देश जे सामने वॾे में वॾी चुनौती आहे के अगरि असांजो जवान तबिको सुठी पढ़ाई लिखाई करण खां पोइ हुनखे हिते पंहिंजे देश में अगरि सुठी सेलेरी मिलंदी त उहो ॿाहिरि न वेंदो ॿाहिरनि देशनि में वञी सर्विस न ॾींदो ऐं पंहिंजो फेमेलीअ खां जुदा न थींदो छाकाणि त घणा ई माण्हू पंहिंजी सिर्फ़ु पंहिंजी सुठी सेलेरीअ जे करे ॿाहिरिनि देशनि में वञी सेटल थियनि था ऐं हुननि जा माउ पीउ हिते इंडिया में अकेला रहण लाइ मजबूर थी वञनि था

आई टी सेक्टर तमामु घणो वघियलु आहे उनमें तमामु घणियूं नौकरियूं अवेलिबल आहिनि जेके इज़ीली मिली सघनि थियूं ऐं ई कॉमर्स ई कॉमर्स सेक्टर में बि तमामु घणियूं नौकरियूं अवेलिबल आहिनि हींअर जवान तबिके खे ऐं पढ़ियल लिखियल तबिके खे हिक चौॾहें पंदिरहं हज़ारे वारी नौकरी त ॾाढो आसानीअ सां मिली वञे थी इज़ीली मिली वञे थी उनखे हरूभरू हेॾी जफ़ाकशी नथी करिणी पवे अगरि हुनखे हिक सुठो टेलेंट ऐं स्किल आहे त ॾाढो आसानीअ सां उनखे जॉब मिली वञे थी प्लस हिनखां अलावा असां जूं प्राइम मिनिस्टर नरेन श्री नरेंद्र मोदीअ जे तरफ़ा बि तमामु घणियूं रोज़गार स्कीम्स जेतिरो नौकरियूं अवेलिबल आहिनि अहिड़े तरहि सां नौकरियूं ऐं वर्तमान में रोज़गार जा वसीला असांजे भारत में आहिनि